मूंखे नथो लॻे की दुनिया में खाली औरतूं ई रोटी करे सघंदियूं आहिनि अॼुकल्ह त जाम ॼणा कनि था घर जा मर्द बि रोटी कनि था जीअं मुंहिंजो घोटु रोटी कंदो आहे ॾाढी सुठी रोटी ठाहींदो आहे उहो ॿाहिरि शहर में वियो हुओ त हुन हुते रोटी सिखी आयो उहो ॾाढी सुठी रोटी ठाहींदो आहे चिकन मटन पापलेट ठाहींदो आहे भाॼियूं ठाहींदो आहे असां खां औरतुनि खां वधीक सुठी रोटी मर्द बि करे सघंदा आहिनि